हाँ नमस्ते भैया भैया मेरे पास गाड़ी थी जो कि पन्द्रह दिन से ऐसे ही खड़ी है तो उसकी मुझे वॉश करवाना था और सीटें को भी क्लीन करवाना था भैया मेरी जो गाड़ी है वो फाइव फाइव सीटर है और होंडा की एन डी वी आर गाड़ी है तो उसकी मुझे वोट करवाना था देखो भैया गाड़ी तो खैर मैं नहीं लेके आ सकता आप अपना जो चार्ज है वो मुझे बता दो आप कितने पैसे लोगे और की मुझे ऑइल भी चेंज करवाना था तो आपके वहाँ पर ऑइल भी चेंज हो जायेगा

भैया जो आप यहाँ पे गाड़ी लेने आप अपने वहाँ से भेजोगे तो उसका कोई चार्ज लगेगा या उसी में ही जुड़कर आप बताओगे अच्छा भैया आप बिल जो दोगे भैया फिर जी एस टी वाला दोगे या बिना जी एस टी वाला क्योंकि हमारे यूँ तो जी एस टी वाला चलता नहीं है भैया अच्छा एक और एक बात ये पूछनी थी भैया मुझे ये आपकी यहाँ पर क्या मेरी गाड़ी के जो आगे वाले जो टायर है उनका अलाइनमेंट थोड़ा आउट है तो वो भी आप कर दोगे उसका आप कितना पैसा लेंगे भैया अच्छा भैया इसमें थोड़ा भैया कम नही हो सकता आपका एलायमेंट का चार्ज चलो ठीक है भैया धन्यवाद मैं कल लेकर आता हूँ